नमस्कार मै वंश बात कर रहा था क्या आप अंश ढाबे से बात कर रहे जी मैंने कुछ समय पहले एक ओडर दिया था जी उसमें आपने कुछ चीज़ें जुड़वानी है जैसे सौष चटनी हुई सलाद हुआ आपने उस चीज को आपने जोड़ी नहीं थी तो मैं उसको जुड़वाना चाहता हूँ जी जी क्या है कि मेरे कुछ मेहमान बैठे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने इस कुछ चीज़ें है जो नहीं आई हैं जी तो मैं उन चीज़ों को जुड़वाना चाहता हूँ

जिसके अलावा जो भी आयटम हो आप जोड़ सकते हैं सलाद भी है जी तो आप मुझे इस पते पर कॉन्टैक पे भेजवा देना जी आप कितने समय में भिजवा देंगे जी आप मुझे जितनी जल्दी हो सके आप भिजवा देना क्योंकि मेरे मेहमान है जो वेट कर रहे हैं बहुत देर से जी जी उनको खाना तो टेस्ट लगा है टेष्टि है बट्ट उसमें कुछ आइटम्स थे जो इसलिए आप उन आइटम्स भेजवा देना जी धन्यवाद